हमसभ गाइ भैँस दुन्नू पोसै छी बहुत नियमसे जे ओकरा कुट्टी पानी घास अनली कुट्टी काटली पानी पिएली समयसे खिएली समयसँ गोबर करसी दुनिआदारी मालके दुहनाइ गाड़नाइ आओर सूखा घास हरिअर घास सब आनैए पड़ैए ओहिके बाद कुट्टी काटिके दिऔ भरि पेट ओकरा खिअबिऔ तब तब जे हइ दुहै गाड़ैले बरतन साफ करिऔ बढ़िआँसँ ओहिके बाद ओकर थन साफ करिऔ तब दुहिऔ ओ ओहिसँ जे हइ से अहाँके दूध अच्छा रहत फटत नहि आओर भी हइ काम जे ओकरा जे हइ से आगे भी बेबस्था करऽ पड़ै हइ मालके जे गाइ हइ ओकरा अलग राखिऔ भैँसके अलग राखिऔ गाइके किछु जादे नियम छै जे गाइके धुअऽ जादा पड़ै हइ साफ रखऽ पड़ै हइ साफ रखऽ पड़ै हइ बहुत सारा नियम अलग हइ भैँस तऽ अहाँके कादो पानी माटी सबमे चलैए आओर